आं आबादथिलियावहाय बिदिनो स्कुल बा कलेज बिदि गखांनानैहाय आबादथिलियावहाय माखासे सम थानाय जेनेबा आद्रा सम थानायफोरखौहाय आं आबादथिलियावहाय सम हगारो बिदिनो आङो बेवहायो माइ आबाद आं बेवहाय थांनानै आबादथिलियाव थांनानै जेनेबा बिदिनो दैज्लां बोथोरबा माइ आबाद खालामो आरो माखासे सम जेनेबा दैज्लां बायखांनायनि उनावहाय बिदिनो न'आव बारियावहाय जों मैगं मैगं मैला बानायो जेरैहाय आरो बारिनि बिदिनो गोजां बोथोरफोरनि मैगंफोरा जाबाय एबा बेसर फसलफोरा जाबाय आबादफोराहाय जेरै सबाय सबाय फोनाय बेसर खुबैनाय देमसि फोनाय बायदि बायदि बिदि गोबां रोखोमनि फसल आबादफोर बानायनाय जायो ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय न'आवनो न'नि बारियावहाय न'नि बारि जोथोनैयाव बेफोरावहाय गोजां बोथोरनि थाखाय जानो थाखाय मैगं खुबैनाय जेरैहाय लाफा मैगं ओमफ्राय मुला मैगं बिदिनो बायदि बायदि गोबां गोजां बोथोराव जाजानाय बायदि रोखोमनि फसल एबा आबादफोर बानायनाय जायो आरो खालामनाय जायो आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय बेफोरखौहाय बेफोरखौहाय गायनानै एबा आबाद फसल खालामनानै जों गावखौनो जोबोद मोजां मोनो ओमफ्राय आरो बेबायदिनो जों बेफोरो बेफोरखौ आरो जों आबाद मावनानै गावनि देहाखौहाय थाजिम मोनो तागद मोनो गोलोमदै गाव आबाद मावनानै जों गोलोमदै गगारहोयो जेरै खायफा बुस्तुफोराथ' गिलिर गिलिर बुस्तु थिखांनांगौ जायो नालाय बिनि थाखायनो जेरै खदाल जावनाय हालेवनाय आजिखालिथ' मोसौजों बांद्राय हालेवला नालाय ट्रेक्टर बेफोरथ' मोसौ गैयिफ्रा मोसौजों एवनांगोन ना बेनिखायनो जोंनो आं मोसौजों एवो ओमफ्राय जेनेबा मोसौजों एवनायाव गोबां खस्थ' जायो मोसौआबो खस्थ' जायो मानसियाबो खस्थ' जायो ओमफ्राय ओरै बिदिनो खदालफोर जावनाय दैज्लां समावबो बिराद खस्थ' जायो आरो आलि खोनाय आलि दाननाय हिनजावफोरा माइ फुनाय माइ फुनाय गायनाय बेफोरो आरो सान्दुङाव बेफोरनो गोलोमदै गगारनानै जों जोंनि देहाखौहायो जोबोद थागदै लाखिनो हायो आबाद फसल खालामनानै आरो बिदिनो जोङो गोबां आबाद फसल खालामनानै जों गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि गोबां रोखोमनि आबाद फोनानै जों आबाद फसल खालामनानै जोङो रां आर्जिनोबो हायो ओमफ्राय बिदिनो जों बे आबाद फसल खालामनायनि रांजोंनो रां आर्जिनायजोंनो गावनि थानाय जानाय आदारफोरखौ बुथुमनानै लानो हायो गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनायफोरखौबो जों बे आबाद फसलनिफ्रायनो बुथुमनानै लानो हायो एबा बायनानै लानो हायो बे आबाद फसलनि रांजोंनो ओमफ्राय आरो जोङो बिदियैनो जोंनि आबाद मावनायाव जोबोद गोलोमदै गहोनाय बिदिनो बायदिसिना बिनिफ्रायै जोङो देहाखौहाय थाजिम मोनो आरो मोनो आरो जोङो देहाखौहायो गोख्रों लाखिनो थाखाय जोङो बे आबाद फसलफोर मावनानैबो जोङो गाव गावनि देहाखौहाय गोग्गो एबा गोग्गोम खालामनानै लानो हायो बिदियैनो जों जोङो